जी हमारे स्थानी क्षेत्र में लोग राजनीति में बहुत ज़्यादा ही विशेष रूप से रुचि रखते है उन्हे राजनीति से रिलेटेड कोई भी डाटा अगर होगा तो वो उसपे विशेष फोकस फोकस करते है यहाँ पे छोटे छोटे नगर में लोग सभासदी और गाँव में प्रधान के चुनाव के लिए ही तत्पर रहते है वो उपलब्ध हो जाते है यहाँ के लोगों को राजनीति के विषेय में ही बहुत ज़्यादा इन्टरिस्ट रहता है उनका अगर आप पढ़ाई लिखाई देखे तो उसमें उतना इन्वाल्व न होके राजनीति जो युवा पढ़ें रहे है जो लोग काम भी कर रहे है अगर उन्हें शाम में देखा जाए तो वो राजनीति कि ही बात अगर किसी चाय के दुकान पर देख लिया जाए अगर किसी गली के नुक्कड़ पर देख लिया जाए या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा जाए तो मैक्समम लोगों को यह देखा जाता है कि वह राजनीति परिवार में ज़्यादा होता है और मेरे परिवार में यह चूस किया है कि नहीं राजनीति के साथ तो ठीक है लेकिन पढ़ाई शिक्षा पे विषय ध्यान देनी चाहिए